नमस्ते टिकट है कहाँ से कहाँ जाना है

जी

तो टिकट का पै तो टिकट का पैसा सौ रुपये बच्चे का लगेगा दो सौ आपका ठीक हो जाएगा उसका उसका भी किराया पचास साठ रुपये होगा

सही चल रहा

हाँ हाँ बिल्कुल ले जा सकते जैसे अयोध्या से दर्शन नगर आना हुआ दर्शन नगर से नया जाना हुआ अदर और कहीं जाना हुआ भरतकुंड जा सकते हैं

दो बच्चों का किराया अपना मिला के चार पाँच सौ रुपये दे दीजिएगा

नहीं नहीं साठ सत्तर तो ऐसे सब बनते है जो बन बन जाएंगे वैसे ज्यादातर फाइबर के शीशे लगते हैं कांच के लगते ही नहीं कहाँ जाना है

जी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आप चले जाइए